लगमे रहै हइ तऽ नौकरी नहि भेटै नौकरी खोजै हइ तऽ अच्छा से नहि भेटै दूरे जाइ हइ दुरिओमे नहि भेटै हइ एहिठाममे एहि कातमे नहि कनिको दै हइ कोइ चीज दूर करिके पढ़ाइ करै हइ पढ़ाइ करिके नहि होइ हइ ओतना ओतनो पढ़ौतै तब ने नौकरी अच्छा ढङ्गसे नहि दै हइ पढ़ाइ पढ़ल हइ